आमी आतां गेम्स खेळटा लायक फुटबॉल क्रिकेट वॉलीबॉल बॅटमिंटन तातूंन आमची फिजिक्स बरी रावता ते स्पोर्ट ते स्पोर्ट्स खेळून खेळून आमचे जिवाक कसलो त्रास जायना बॉल बॉडी हेल्दी रावता आनी ते स्पोर्ट्स खेळून खेळून आमी मेनटली अशें एक्टीव रावतात ते गेम खेळून खेळून न्यू फ्रेंड मेळटात भायर भायले लोक फ्रेंडशीप जाता बरी मागीर फ्रेंड्स मेळ्ळे को न्यू न्यू कोचीस मेळटात कोचीस मागीर ते हॅल्प करता बरी मेन्टेन बॉडी मेन्टेन करपाक कशे गेम्स चलपाक जाय खेळपाक बी मॅनटली ते आमी गेम खेळटना मागीर आमकां फिजिकल त्यो कशें ओगी रावून खेळपाक जाय ते स्पोर्ट्स खेळून खेळून आमकां खूब हेल्प जाता फुडें फुडें करियर बी बरो जाता तातूंत स्पोर्ट्स खेळ्ळे जाल्यार लायफान तातूंत फुडें फुडें खूब यूज जाता